संवसारा भितर सगळ्यांत व्हडलें आव्हान जें हांवें झेल्लां तें म्हणल्यार कोंकणी भास शिकप हांव मूळ मराठीचो व्यक्ती आनी मराठी शिकिल्लो भुरगो जेन्ना कॉलेजींत गेलो तेन्ना फर्स्ट टायम कोंकणी मेळ्ळी कोंकणी बरोवपाक येनाशिल्ली आनी ताका लागून पयले फावटी म्हजे जिणेंत कोंकणीचो पेपर हांवें मराठींत बरयलो तेंवूय म्हजे खातीर एक व्हडलें आव्हान आनी तें आव्हान हांवें एक चॅलेंज म्हणून घेतली आनी त्या वर्साक म्हजो एक इश्ट म्हाका मेळ्ळो आनी ताणें म्हाका कोंकणीचें बरें गायडंस दिलें आनी ताच्या अंतर्गत हांवें त्या वर्साक म्हणजें पदवी घेतना ग्रेजुएशन डिग्री घेतना हांवें सुमार साठ पुस्तकां कोंकणीची वाचली म्हजें वाचन वाडयलें आनी वाचन वाडटकच म्हजी शब्द परंपरा वाडली शब्द संपत्त वाडली बरोवपाची कोंकणी भास बरोवपाक हांव शिकलो आनी उलोवपाक शिकलो नाटकांत पार्टिसिपेट जावपाक शिकलो आनी तें एक म्हजे खातीर एक व्हडलें हें आशिल्लें आनी अशे तरेन हांवें खूब त्या आव्हानांक मात